ہمارے آس پاس کے علاقوں میں بہت ساری یادگار اور ساحل مشہور مذہبی مقامات موجود ہیں اور سال بھر کے موسم ایسے ہوتے ہیں جس میں یہاں پر سیاح آتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں مزے کرتے ہیں اور یہاں پر ان کو آنا اور زیادہ دلچسپ کر دیتا ہے خاص طور پر ہمارے یہاں جو مذہبی مقام ہیں مشہور ہیں وہ یہاں کا امام باڑا ہے یہاں کی تاریخی عمارت ہے اور بہت ہی لا جواب عمارت ہے اور پوری دنیا میں بہت مشہور ہے اور اس کی مثال دی جاتی ہے کہ لکھنؤ شہر میں ایک امام باڑا ہے جو کہ ایک قابل دید عمارت ہے اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں اور سب سے بڑی خوبی اس عمارت کی یہ ہے یہ اس کے اندر بھول اس کے اندر بھول بھلیاں نامی ایک جگہ ہے جس میں واقعی میں عام طور پر لوگ راستوں کو بھول جاتے ہیں یا پھر چکر کھا کر یا غش کھا کر گر پڑتے ہیں کہ مانو کسی اندھیری گھپا میں آ گئے ہوں یہاں پر سال بھر لوگ اتنی خاص طور پر چھٹیوں کے موقعے پر یہاں پر لوگ آتے ہیں اور مزے کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری مشہور جگہیں ہیں جیسے کہ یہاں پر جیسے کہ یہاں پر امبیڈکر پارک بہت مشہور ہے یہ ندی کے کنارے کا علاقہ ہے ہمارے یہاں پر یہاں پر زیادہ تر لوگ ٹھنڈیوں کے موسم میں دھوپ کے کھانے کے لیے آتے ہیں اور اسی طریقے سے جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو شام کے وقت میں آتے ہیں کیوں کہ یہاں کی ہوا بہت اچھی اور بہت لطف آمیز ہوتی ہے اور بھی اسی طریقے طرح کے بہت ساری مشہور چیزیں ہیں جس جو ہمارے یہاں پر بہت مشہور ہے اور یہاں پر آ کر لوگ لطف آ لطف اندوز ہوتے ہیں